جی ہاں بالکل جس طرح ہر ایک لکھاری کا ایک مقصد ہوتا ہے ہر ایک مصنف کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور قلم کو جوہر قلم کے جوہر دکھاتا ہے اسی طرح میری تحریر کے بھی مقاصد ہیں اور میں بھی کسی امید میں اور کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتا ہوں میری تحریر کا مقصد ہے کہ میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں جہاں میں رہتا ہوں اپنی برادری میں اور خاص طور پر اپنی قوم میں برادری لانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے مذہب کی طرف واپس آ جائیں اسلام کے مکمل شیدائی بن جائیں اسلام کی تعلیمات گھر گھر میں عام ہو جائے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اچھے لوگ سماج کے اندر آ جائیں میں اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ایک ایسی قوم بن جائے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو دنیا اس کے سامنے دنیا میری قوم دنیا میں میری قوم نہ جھکے بلکہ میری قوم جو ہے اس کے سامنے دنیا جھکے